भारत राज्यांतील मस्ट गो जागे म्हणजे काश्मिर लडाख आग्रा राजस्थान जोधपूर तिरुपती केदारनाथ बद्रीनाथ काश्मिर म्हण तो इंडियेचो स्विर्झलेंड थंय वचून स्नो पळोवपाकूच जाय वेरी ब्यूटीफूल सिटी आनी लोकीय क्लायमेटी बी बरी आनी आतां आफ्टर मिलिटेरीन टेक ओवर केल्ले साकून सगळें नॉर्मल फ्रुट्स ड्राय फ्रुस्ट सगळें थंयच्यानूच येता आग्रा ताजमहल हें सॅवॅन वंडर वान्स इन अ लायफ टायम ताज महल पळोवपाकूच जाय फुल्ली मेड ऑफ मार्बल ऑफ वन स्टोन आनी खंयच ना आनी कोणूच करूंकय बी शकनात तसलें मोनुमेंट्स मागीर राजस्थानाक जय जयपूर जोधपूर हवामेहल जोधपूर फोर्ट खूब हिस्टोरीकल प्लेसीस आसात जे आमकां थंय वतकच चार पांच दीस लागतात फकत पळोवपाकूच तिरुपती बालाजी टेंपल्स हें खूब फेमस कोण भायलें पसून लोक येता पळोवपाक जें आमी आमच्या देशा आसून पसून पळोवपाक वचनात एक एकदां जे आमी पळोवपाकूच जाय मस्ट गोज प्लेसीस ते केदारनाथ चार धामाचे बद्रीनाथ हे करपाक जाय कित्याक काय म्हणल्यार मागीर जाणटेपणाक जायना आत्तां कितें म्हणटा तें आमी आतां भुरगेपणाक हें पळयत न्ही मस्ट गो प्लेसिस जाल्यार बरे कित्याक कांय म्हणल्यार पांयांनी चलप तें आनी इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस थंय स्नो आनी कँपां भितर रावप आनी देवाचें दर्शन वेगळेंच ऐटमोस्फीयर जाता हॉलिडेक बी वतगीर आनी हो गोवा विच आर फुल ऑफ बिचीस